असांजे घर में हिकिड़ो पखो लॻल आहे रए हवा घटि हुअण सबबु कूलर जी जरूरत पई कूलर त ऑनलाइन घुराए वरितोसीं पर हुनमें मिस्टेक हुअण जे हिसाब सां आवाज़ पियो करे ऐं पसंदि न आहे